हैलो महाराज ड्रैवर होर बोल्ला दे में कुलवंत बोल्ला ना में में सुने थात्ती दा बोल्ला ना थात्ती दा ऐ महाराज तुस बस्सै आह्ले बस्सै दे ड्रैवर बोल्ला दे ओह् महाराज असें कोई बस करनी ही इत्थें कोई थात्ती टू इत्थें जाना हा जम्मू बड़े हे बन बंदे न बड़े जम्मू जम्मू हां सवारियां न कोई त्रीह् न त्रीह् हारियां सवारियां न हां जी महाराज त्रीह् हारियां सवारियां न ते तुस किन्ना कराया लेई लैगे

अच्छा ओह् महाराज हां हां जी ऐ महाराज बड़ा कराया थोह्ड़ा घटाओ थोह्ड़े अच्छा हून ओक्की मोक्की गल्ल सनाओ किन्ने लैगे त्रीह् बंदे दे तुसें दिक्खो हां इक दो बंदे ते नी जा दे न त्रीह् बंदे जा दे न इत्थें तुसें बी थोह्ड़ा असेंगी बैनिफिट देना चाहिदा जी जी चलो फ्ही करी लैएयो इ'यै करी लैयो बड्डलै सवेल्ला निकलना कोई साड्डे सत्त बजे हां जी हां जी हां जी साढ़ा नंबर ऐ हां जी हां जी ठीक ऐ ठीक ऐ